प्रणाम सर हम सूरज सर बाजै छी सर कहलहुॅं हमरा दरभंगाके श्यामा माइ मन्दिर जे छै से घुमबाक छलै आओर पूजो केनाइ छलै सर जेनाकि एबै तऽ रहै के लेल फेर तऽ मतलब होटल सभ मिलतै कि नहि राति कऽ अगर उतरलियै गाड़ी सँ तऽ तऽ श्यामा माइ मन्दिरके बारे मे बतैबतियै किछु कि केना प्रसिद्ध छथि हुनकर नामेटा सुनने छियै नहि कि हम देखलियै हँ मन्दिर हॅं नहि नहि ओते नहि कहि सकै छी ओते जानकारी नहि यऽ हमरा पास जी जी जी जी भगवतीके जेनाकि भगवती के हुनकर प्रसाद की छै बिशेष प्रसिद्ध जी जी जेनाकि जे दूर छथिन कहै के मतलब जे दूर छथिन ओतऽ सँ दूर दूर जगह सँ आबै छथिन तऽ यातायात के साधन जेनाकि किछु कहि सकै छी की सभ उपलब्ध छै हॅं हॅं जेनाकि गाड़ी घोड़ा के बारे मे कहितियै की सभसँ सुबिधा छै जी जी जी जी कहै के मतलब राति बिराति उतरलियै तऽ कोनो दिक्कत तऽ नहि होयबाक चाही रेलबे स्टेशन छै कि नहि दरभंगा मे बनल हेयौ कते दूरी पर हेतै मन्दिर सँ तहन तऽ बिशेष दूरी नहि कहल जाय तऽ सुनने रहियै हवाइ अड्डा से बनलै हँ नया नया दरभंगा मे हॅं तऽ ई नहि होए जेना कि राति बिराति ऐलियै ओतसँ फेर आबै मे दिक्कत होइ कोनो छोट मोट गाड़ी नहि मिललै यौ हवाइ अड्डा कतेक दूरी पर छै जी जी अच्छा अच्छा अऽ तू गाड़ी मिल जेबे करतै ठीक छै तहन चलू